بالی وڈ کی ایک بالی وڈ میں ہندوستان میں ہر جگہ فیشن کے رجحانات کو متاثر کیا ہے بالی وڈ کی ایک فلم ہے باجی راؤ مستانی جس میں دیپکا پادوکون کا لباس مجھے بہت اچھا آیا تھا اور میں نے اس کا ہی جیسا لباس اس کے جیسی جو لانگ فراک ہوتی ہے وہ میں نے اپنے آپ بنائی تھی اپنے گھر میں اس کے جیسی دیکھ کر بنائی تھی جو بہت اچھی بنی تھی اور وہ وہ لباس مجھے بالکل اس کا جو دیپکا پاڈوکون کا جو لباس تھا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے راج کماریوں کا ہوتا ہے اور وہی لباس میں نے اپنے آپ اپنے گھر میں خود ہی تیار کیا تھا جو بالکل ویسا ہی بنا تھا اور وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا